म्हाका टांक्यांचें काम करपाक खूब आवडटा म्हाका विणपाचें भरपाचें क्रोशे करपाचे हें सगळें खूब आवडटा आनी कपयाळें हें सगळ्यान कठीण कर्म कठीण काम तरी पूण हांव तें आवडीन करता